जय झूलेलाल मूंखे मूंखे टी वी एस आई क्यू मोबाइल खपे त इन्हनि जे बारे में मूंखे कुझु ॿुधायो सैमसंग जे बारे में ॿुधायो ऐं मूंखे किश्ते में खपे किश्तों में खपे कारो आहे त मूंखे नीरो ॾियो नीरो हा हा हलंदो ठीकु है तव्हांजी दुकानु किथे आहियां मां हलंदी मां उतां कहिड़े नाले सां अछा अछा अढाई हज़ार

ठीकु आहे मां तव्हांखे दुकान में अची करे ॾिसां थी ठीकु आहे जय झूलेलाल